जय झूलेलाल मां कुर्ती घुराई आहे ॾाढी सुठी निकिती आहे पहिरियों सुठी न निकिरंदी हुयूं कढी नंढी वॾी निकरंदी हुई हाणे परफैक्ट पूरी माप आहे ऐं शइ बि ॾाढी सुठी कलर बि सुठो आहे ॾाढी लंबी ऐं सुठी मस्तु कुर्ती आहे ऐं मुंहिंजी साहेड़ियुनि खे बि ॾाढी वणी आहे